اسٹاک بازار شیئر بازار کی خرید بکری کرنے والے سبھی لوگوں کا سیٹ ہے اسٹاک یا شیئر کسی کاروبار پر مالکانہ حق ہونے کا نشان ہے اور لہٰذا اس میں پبلک اسٹاک ایکسچینج پر لسٹ کیے گیے سکیورٹی اور اسٹاک جو نجی طریقے سے بیچے جا سکتے ہیں شامل ہیں نویش اکثر اکثر نویش رڑنیتی کو دھیان میں رکھ کر کیا جاتا ہے یدی یعنی کہ کوئی بھی نویش جب کرا جاتا ہے تو وہ نویش بازار کو اور جس کمپنی میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دھیان میں اس کے بارے جان کر کے کیا جاتا ہے شیئر بازار میں ہو رہے اتار چڑھاؤ کے چلتے سنسیکس اور نفٹی میں تیزی سے گراوٹ تیزی یا گراوٹ آتی رہتی ہے جب کوئی اچھی خبر آتی ہے تو سنسیکس اوپر ہو جاتا ہے اور جب کوئی نگیٹیو خبر آنے آتی ہے تو سنسیکس نیچے آ جاتا ہے اس پریکار سنسیکس اور نفٹی میں اتار چڑھاؤ ہونا عام بات ہے اب رہی بات ڈجیٹل ایپ کی تو ڈیجیٹل ایپ شیئر بازار کے لیے کافی اچھا ثابت ہوا ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے ہی اپنے اسٹاکس خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں لیکن ڈجیٹل ایپ جتنا زیادہ اچھا ہے اتنا ہی خطرناک ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے پرائویسی کا اور ان کے شیئر شیئرز کے کھونے کا چوری ہونے کا خطرہ بنا رہتا